हैलो हैलो नमस्ते भैन जी केह् हाल ऐ में बी ठीक आं केह् करा दे घर गै तुस कुदै गेदे ओ

अच्छा अच्छा मेरी दौ कनाल जगह ऐ ओह् थोह्ड़ी जेही रोहानी ही थुआढ़े कोला ते उत्थें में शैल करियै करेले दी सब्ज़ी लाई ओड़ी किश केह् करी ओड़ेआ ते बी दो कनाल जगह उप्पर लानै ऐ इक्कै लाई लैगे चलो दिक्खियै ध्याड़ी बनी जानी तुंदी कोई सत्त अट्ठ सौ तुस किन्ने आक्खदे ओ ठीक ऐ ज्हार करी लैगे पर एह्बी भी ठीक राह्नी चाहिदी ना शैल करियै ठीक ऐ होर रुट्टी खाई लेई हैलो तुसें रुट्टी खाई लेई आं खाई लेई ठीक ऐ कल्ल आई जायो फिर